विकसित दुनिआँपर अहाँके की विचार अइ बहुत नीक सवाल छै एहिके पर हमरा विचार अइ जे दुनिआँ जेना जेना विकास भऽ रहल छै तेना तेना बहुत किछु विकसित भऽ रहल छै लेकिन एकटा चीज एहिमे गलतो भऽ रहल छै कि लोकके लोकसँ जुड़ाव खतम भऽ रहल छै जेनाकि फेसबुक व्हाट्सप्प एहिसभके कारण अहाँके लोकसभ एकदोसरासँ गप्प केनाइ बन्द कऽ रहल छै ओसभ व्हाट्सप्प फेसबुकेके द्वारा गप्प कऽ लैत छै से हमरा जनैत गलत भऽ रहल छै ओना तऽ दुनिआँ विकास कऽ रहल छै ताहिसँ सभके खुशी होयबाक चाही आओर हमसभ जेना यंग जेनरेशनके भेलहुँ हमरासभके तऽ आओर खुशी होयबाक चाही कि हमरसभके अबैवला टाइममे आओर बहुत किछु बदलि जेतै लेकिन जेनाकि आब दुनिआँसभ आब लोकसभ भऽ रहल छै साकांक्ष भऽ रहल छै जे हमरा लोकसभसँ जुड़ाव रखबाक अछि जँ लेकिन आब धीरे धीरे लोकसभ आब जेना नया कोनो कोनो चीज छै ओसभ खेलो खेल पयलै लेकिन ऑनलाइन जे गेमसब आबि गेलै से आब पहिने जेना होइत छलै गामके बाहर सभमे गिल्ली डण्डा बैट बॉल ईसभ खेलाइत छलै आब लोक वीडियोए गेम सबपर ध्यान बेसी दऽ रहल छै जेना पबजी फ्रीफायर आओर ओ बच्चासभके आँखिपर बहुत प्रभाव दैत छै ओ बहुत गलत चीज भेलै लेकिन दुनिआँ जेना डिजिटलाइज्ड भऽ रहल छै ओ बहुत सही चीज भेलै ओहिसँ दुनिआँ विकास हेतै ओहिसँ लोकसभके जॉब बढ़तै ओहिसभसँ बहुत किछु बढ़तै ताहि दुआरे दुनिआँ विकासपर हमरा इएह विचार अछि ठीक